नों माबायदि सावथुनखौ मोजां मोनो होनोब्लाथ' आं जेराव जाय फ्लिमाव दुखु गाबनाय मोजां मोननाय रमान्टिक बुलायनाय बेफोरबायदि थायो बे फ्लिमखौ आं मोजां मोनो आरो मोजां मोननाय आं माखासे सावथुनफोरनि होननानै बुङोब्ला आं मोजां मोनलायनाय रमान्टिकफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो माने बेफोराव बोखालायनाय बेफोरबायदि हौवानि नखर हिनजावनि नखर बेफोरबायदिखौ बोखानाय माने दुखु गाबनाय बेफोरखौ आं मोजां मोनसिनो आरो मोजां मोननाय ओमफ्रायो सावथुन मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो होनोब्ला आङो जाय फ्लिमाव नखरनि हेंथा गाबनाय मिनिनाय सुखु दुखु सासेया सासेखौ थार मोजां मोननाय गोसो गोरोबलायनाय बेफोरखौ आङो बांसिन मोजां मोनो नायनानै नायनोबो मोजांसिन मोनो आरो बेनिफ्राय आङो बेफोर बर' फ्लिमखौनो आं बांसिन नायो आरो जेरै दुखु गाबनाय मिनिनाय बेफोरो जेरैबायदि बेफोराव मानि मा फोरमायदों बेफोरखौ आं बांसिनै नायनानै मोजां मोनो आरो लाभ स्थ'रि मोजां मोनो आङो जेरै मोजां मोनलायनायनि फारसे मो दुखु आरो मि बेफोरनि सायाव फ्लिमा जायो आरो बेफोरखौ आङो बांसिन मोजां मोनो आंनि थाखाय बेफोरो बांसिन मोजां आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो मोजां मोनो होन्नानै बुङोब्ला आङो स्थ'रि ओरैबायदि स्थ'रिखौ मोजां मोनो जाय मोननैबो गोसोआ हौवा आरो हिनजाव हा गोसोआ मोननैजों गोरोबलायनानै आं मोननैजों गोरोबलायनानै लानानै खारनाय एबा दस्रायाव संसार जाहैनाय खारनानै हाबा जाखुमा हैनाय बेफोरबायदि स्थ'रिखौ आं साबसिन मोजां मोनो आरो